काणकोण म्हालांतले आद्य आनी प्रसिध्द दैवत म्हणजे श्री मल्लिकार्जून देव प्रसन्न ह्या देवाचें अस्तित्व आशिल्ले वाठार ज्या वाठारांत ह्या देवाचे अस्तित्व आसा त्या वाठाराचे त्या गांवाचे नांव आसा श्रीस्थळ आनी हांव हे श्रीस्थळ गांवाचो एक भाग आसा आमचेर ह्या गांवाचेर ह्या काणकोण म्हालाचेर मल्लिकार्जूनाची कृपा आसा आनी मल्लिकार्जूनाची कृपा संस्कार आसात म्हणून आमी आसात देवळांत सद्दां आरती जाता पूजा जाता सकाळी काकाड्या आरती जाता पुजा रातची जाता ह्या देवाचो उत्सवाचो दिस म्हणजे सोमार प्रत्येक सोमाराक पालखेंत बसून देवाची मिरवणूक केली वता म्हणजे जवळ जवळ गांवाचो अर्द्या अर्द्या गांवाक एक प्रदक्षण आसता पालखेचे तें प्रत्येक सोमाराक घडटा आनी त्या दिसाक खूब लोक येतात खूब बरें पैकी उत्सव केलो वता ह्या देवाची जात्राय जाता एक रथसप्तम म्हणून जाता रथान मिरवणूक केली वता जवळ जवळ पांच दीस चलता ही पाचूय दीस पांच रथांतल्यान देवाची मिरवणूक जाता तेजे नंतर जाता ती शिमग्याची जात्रा शिमग्याची जात्रा ही लास्ट म्हणजे जवळ जवळ एप्रिलान जाता ज्या जात्रेन तरंगा नाचयली वता तेका शिशारान्नी अशे म्हणटात इवन कालो जाता काल्या वेळार धंय कालो जाता तेजे नंतर गौळण कालो जाता रात कालो जाता जे शंका शंकासूर कुड्डमाती हरिदास गणपती अश्या पध्दतींतल्यान उत्सव केलो वता सो हेज्या कार्तिकांत फॉर ऍग्जांपल कार्तिकांत कारर्तीकांत पालखी आवाळ्याचेर वता आवाळ्याचेर वता म्हणजे ऑलमोस्ट पदक्रमण करीत सगळो म्हणजे सगळो गांव क्रोस करून सामके एक आवाळी ज्या जाग्यार आसा थंय एक स्थान आसा वर्साक एकदा पालखी म्हणजे देव थंय विसीट करता तेजे नंतर देव दर्यारय वता वर्सांतल्यान एकदा म्हणजे हे जे रिचूएल्स आसात हे रिचूअल्स आमचे सतत म्हणजे दिसान दिस वर्सान वर्स चलत आयल्यात आज पर्यंत चलतात आनी फुडें बी ते चलत रावतले आता म्हाजो म्हाजेर जाल्ले संस्कार किंवां म्हाजो संस्कारांतल्यान भाग ह्या देवा खातीर भाग म्हणजे डेली बेल काडप बेल कडपाचें काम करता हांव ह्या देवा खातीर मल्लिकार्जून म्हणजे शंकराचे दुसरें रूप म्हणून बेलाची खूब आवश्यकता आसता सकाळीं जेन्ना देवाक न्हाण करतात त्या वेळार बेलाची गरज आसता तेन्ना ते तो बेल दिवपाचे काम हांव करता सो अशे पध्दतींतल्यान आमच्या गांवाच्या हो वाठार आसा श्रीस्थळ हे गांवचो वाठार आसा तो समृध्द आसा देवा खातीर ह्या देवाच्या संस्कारांनी तो खूब परिचीत आसा